खुलुमबाइ दा बेरामनि एसे एनै बेरामनि सोमोन्दै आंखौ बुंनो होनायाव आं बुंनो लाबाय दा बेरामफ्रालाय ओरैनो लोमजानाय गुजुनाय गगा मोन्नाय खर' सानाय बा आथिं माबा मोनसे सानाय बिदिनो बायदि बायला बेराम मानसिनि देहायाव जायो जायोब्ला आं एसे एनै लोमजानायखौ आं माने मालाब्ला डक्टरनियाव पेरासिटामल लाबोनानै जायो गरसेफोर जाबानो हामनांगौबा हामो जुदि जेबो लेथा फेथा बेराम गिदिर नङाब्ला लोमजानायलब्ला ओमफ्राय ओरैनोथ' खिनाय बायदिसिना खिनायफोर जायोबाथ' ओरैनो डक्टरनि दावाइफोरजोंसो हामखायो नालाय ओंखायनो लाबोनानै जायो न'वावनो ओमफ्राय हामनाय मोनो ओमफ्राय ओरैनो गगा मोन्नायफोरखो जेनेबा दै गुदुं बेब'हार खालामनानै ओमफ्राय थाव गुदुंफोरखौ माने गाव गावनो नानानै लायोब्ला मोजां मोनो एसे गावनो हामलाङो उनाव ओमफ्राय ओरैनो बेरामाथ' ओरैनो गुजुनाय गुजुनायफ्राबो गुजुनायखौथ' जोङो गामिफ्राव देनाय मा होनो मुलै गुन्दै बेफोरखौ मोनो नालाय ओंखायनो बेफोरखौ लाबोनानै जोङो जाफैयो डक्टरनि गोनांथि जालाया ओमफ्राय ओरैनो बायदिसिना खर' गिदिंनाय खर' सानाय बेफोरखौथ' मानो होनबा डक्टरनि मेडिसिन नङाबा जाखाया नालाय ओंखायनो लाबोनानै जाफैबाबो हामो गाव गावनि देहायाव जुदि मोनसे बेराम गिदिर नङाब्ला एसे एनै जानाया बेफोरबादि लाबोनानै जाफैबानो हामो ओमफ्राय दा आं मा होन्नानै बुंबावनो दा बेराम एसे एनै बेरामनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय आरो खुलुमबाय